हींअर कैमेराऊं खणी वञण जो ज़मानो नाहे हींअर मोबाइल में ही कैमेराऊं लॻलि आहिनि हर कंहिंखे सु सुविधाऊं आहिनि असां डॉक्युमेंट बि कैमेरा जे थ्रू फोटा कढी मोबाइल ते सेव करे उते ऑफ़िस में वञी ॾेखारींदा अहियूं पना खणी वञण जी ज़रूरत नाहे ऐं हर का शइ तव्हां खे फोटो कोई सुठो ॾिसणु में थो अचे सीन सीनरी तव्हां ओॾिमहिल फ़ोटा कढी सघंदा घणियूं शयुनि जां तव्हां फ़ोटा कढी ऐं सेव करे हुनजो यूज़ करे सघंदा आहियो